देखिऔ हम जे एकबेर बेटा कऽ मुड़न कयलहुँ बच्चा कऽ जे मुड़न कयलहुँ ताहि मुड़नमे जे पाहुँन परक सबके जे अनेलहुँ जे मुड़न छी जग करैत छी एकटा मुड़न भेल ओहो एगो अथिये भेल ने से अनलहुँ कुटुम्ब सब जे अनेलहुँ से कुटुम्ब सब आएत तऽ दिक्कत नहि भऽ जाइत छै लोककेँ खाना बनबैमे तऽ आब ओकर तऽ व्यवस्था चाही खाना कऽ केओ आएल पहिने चाय बनाउ खाना बनाउ सबचीज ओकरा स्वागत करू ओ कुटुम्ब कऽ आ कुटुम्ब कऽ जे कहबै हमरा जे खाना बनाए दिअ से तऽ कुटुम्ब तऽ नहि केओ आब कतहुँ देखैत छियै जे बनबैत छै किछु होइत छै से बर दिक्कत भऽ गेल खाना बनाउ सबके खुआउ बढ़िआँसँ बढ़िआँसँ राखु सुतै कऽ ओकर बढ़िया व्यवस्था कए दियौ घरमे सुतु तऽ दलान परमे अथि कए दिऔ व्यवस्था लगाए दिऔ सबचीज कऽ तोसक रजाइ सबटा सब दिऔ दिक्कतेसँ भए जाइत छै ने लोक कऽ दिक्कते भए जाइत छै ने तऽ ओहिसबमे एना कयलहुँ अपने भीड़ भऽ गेल सबटा खाना बनायल अपने नहि बनैतहुँ तऽ लोक नहि कहैत छै ईज्जत नहि बचत सहए होइतै से नहि बचितै नहि खाना बनैतहुँ तऽ घिनाएले जइतै अपने अपन ऊठा लेलहुँ देह ताम अपनेसँ सबटा खाना बनेलहुँ सबके खुएलहुँ पिएलहुँ पात सब हटेलहुँ निपलहुँ झाड़ू देलहुँ पानि मारलहुँ सबक खुएलहुँ सबके सुतैके व्यवस्था लगेलहुँ सबके सबचीज कयलहुँ कुटुम्ब सब कऽ तखन कुटुम्ब सब एना रहल अथि भेल मुड़न कयलहुँ बच्चा कऽ मुड़न कयलहुँ ताहिमे एना कयलहुँ तेना तेना कऽ आएल तहन ओ गेल फेन की जेनाकि बेटीके विवाह कयलहुँ तऽ ओहिमे ओनाही तुरन्त तऽ ओहिमे जे हम भनसिया आनु तऽ फेन पैसो रहत दिक्कत भऽ जाइया ने कतऽसँ ओहि टेन्ट बलाके देब कतऽसँ ओहि बाजा बलाके देब कतऽसँ से पहिने एतेक गनाएल लैया कहैया एतेक सोन लेब तऽ एतेक सोन लेब एतेक बर्तन लेब एतेक बासन लेब सबटा करैया कोच लेब पलँग लेब बेड लेब ईसब चीज कतऽसँ लोक ओतेक देतै तऽ जहए सकतै ओसब देबै कि हम भनसियाके अनबै आ हलुवाइ एतेकमे होइत छै तऽ ताहिमे तऽ अपनो खाना लोकके बनबै अबैत छै लोक अपनो एतेक खाना बनाए भीड़े भेल तऽ कि करब एतेक जे बनब अथि से नहि बनत भिड़ो ऊठा कऽ कष्ट कए कऽ अपनेसँ तहन खाना बनेलहुँ सबके खिएलहुँ पिएलहुँ तकरबाद फेन करए पड़ैया सब किछु तऽ से सब कयलहुँ सब कऽ ताहिमे बरीआती बला अलग लेत ओकर खेनाइ चाही बढ़िआँसँ एने टेन्ट बला लए लेत एने बाजा बला लेत एने कुटुम्बके नहि दिऔ दहेज तऽ ओ नै नहि अथि भेल बराती कऽ सरोमान लड़काके सरोमान कतेक तरहके भऽ जाइत छै लोक कऽ बहुत तरह भऽ जाइत छै दिक्कत भऽ जाइत छै त ऽआब की केना करी तऽ जेना जे होइया से अपन तहन करऔ पड़ैया खाना बनबै कऽ तऽ पहिने अपने लोक कऽ बनबै पड़ैत छै थोड़े आबैत छै